जम्मू डिस्ट्रिक्ट दे अंदर काफी जगहां न जित्थें सारी जगहां जेह्ड़ियां न हॉस्पिटल गर्वनमेंट है'न पर कुछ जगहां न जेह्ड़ियां न जित्थें नेईं है'न

पर एह् चीज़ ऐ की मेडिकल फैसिलिटीज़ हर जगहा डिस्पेंसरियां है'न गौरमेंट दियां ते जेह्ड़ी सर्विस बी जेह्ड़ी डाक्टर बी है'न ठीक ऐ टाईम पर पुज्जी जंदे